हमरे आब हमरे गाँवके अन्दरमे इसकुलके अन्दरमे पहिले दशगो बच्चा बारहगो अबैत छलैया जहिआसँ सरकार अपना सुरक्षितमे लेलखिन यऽ पोशाक देबऽ लगलखिन हँ साइकिल दऽ देलखिन पढ़ऽ लिखऽके लेल किताब कॉपी सेहो दऽ रहल छै किताबो भेट रहल अइ खेनाइ भेट रहल छै सबसँ बड़का चीज तऽ खेनाइ ओकरा लन्चके टाइममे भेट जाइत छै तऽ सरकार जे ध्यान देलखिन हँ तऽ शिक्षक सब सेहो एहिमे बाहरके शिक्षक सब आबिके सहयोग केलखिन हँ बहुत मेहनत कऽ कऽ बच्चा सबके आइ ओ बच्चा जे दश गो बारह गो पढ़ैत छलै तऽ ओहि बच्चामे एक एक सए बच्चा पढ़ैया डेढ़ डेढ़ सए बच्चा पढ़ि रहल अइ इसकुलमे एगो किलासमे पचहत्तर पचहत्तर अस्सी अस्सी नबे नबे गो बच्चा जे पढ़ैया जहाँ दश गो बारहगो पढ़ैत छलया इसकुलके बढ़िआँ एखन रिकॉर्ड अइ हमर सबके बिहारमे जाहिमे कि जजुआरमे तऽ आरो जजुआरमे तऽ एखन बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ टीचर आबि गेल यऽ आ बच्चा सब पर तऽ पूरा ध्यान देने अइ खेलहो पर ध्यान देने छै पढ़ाइयो पर ध्यान देने छै सब पोशाक दऽ रहल छै किछु पाइ भेट रहल छै साइकिल भेटलैया कपड़ा लत्ता भेट रहल छै कॉपियो किताब भेट रहल छै